हमारे मिर्ज़ापुर ज़िले में एक घंटा घर है यहाँ पत्थरों की कलाकृतियाँ होती हैं जो कि इतनी ख़ूबसूरत है कि कहा भी नहीं जा सकता है और एक ये है ओझला पुल है वो भी पत्थरों के ही पत बनी हुई है और यहाँ हमारे यहाँ